ہاں ہمارے یہاں ایک ہے جگہ ہے کوسی ندی جہاں جو بہت بڑا پل بنا ہوا ہے جہاں دور سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں دور سے جو بہت بڑا کوسی ندی کا پل ہے اور وہ کیونکہ وہ اس لیے دیکھنے آتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے نا نیپال سے جڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ پانی کا بہاؤ پانی کی مطلب جو نیپال سے وہ پل جڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے انسان آتے ہیں دیکھنے کے لیے پانی کا بہت زیادہ رہتا ہے اس لیے وہاں جو بھی دور سے انسان وہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور دیکھتے بھی ہیں اور کوسی ندی جو ہمارے بہار کے شوک شوک ندی ہے اور یہاں پہ دور دور کے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے گھومنے کے لیے اور یہ جو بڑے وہ کوسی ندی کے جو بڑے سے پول ہیں وہ اس کو زیادہ انسان دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کیونکہ وہ نیپال سے جڑا ہوا ہے اسی لیے کیونکہ نیپال میں تو پتا ہے بڑا سا وہ ہے اسی لیے دور کے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پول کو